णव लाख पंच्याण्णव हजार णवशें णव्याण्णव आठ लाख सत्तेचाळीस हजार सातशें अडसट सात लाख पंचावन हजार आठशें णव्वद चार लाख एकतीस हजार दोनशें ब्यायंशीं एक लाख पंचावन हजार सातशें सत्तर